हम अपने बच्चे को स्कूल जाता है तो पढ़ाई के लिए बिठाते हैं अच्छे से कपड़ा मिलता है डरेस मिलता है पैसा मिलता है किताब के लिए खरीदते हैं कि अपना अकाउंट पर पैसा जाता है तो निकालकर लाते हैं कि खाना आता है इस्कूल में अच्छे से बच्चे की सुरक्षा के लिए खाद्य खाना आता है तो बच्चा सब बैठ कर खाता है खा कर जाता है अपना अपना पढ़ाई हो जाता है बच्चा टाइम पे छुट्टी होता है साथ साथ भी अच्छा से आते हैं शिक्षा देते हैं बाहर से वार्ड वार्ड आते हैं चेकइन करते हैं अपना पंचायत में देख रेख करते हैं शिक्षा कैसा होता है पढ़ाई कैसा होता है अच्छा होता है कि नहीं बच्चे को दी अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं वो भी देखते हैं वाड आ कर अपना अगल से बगल से देख रेख करते हैं बच्चे को टाइम से भोजन मिलता है कि नहीं क्या क्या भोजन में आता है अच्छे से खाना खाता है कि नहीं वो भी देखते हैं बच्चे को सोमवार को खाना आता है दाल चावल सब्जी शनिवार को आता है खिचड़ी बृहस्पतिवार को आता है दाल चावल अपना बच्चा सब खाता है खा कर इस्कूल से जाता है फिर पढ़ाई करता है और अच्छे से अपना घर पर फिर जाता है तो वो पढ़ाई करता है पढाई कर कर खाना खा कर अपना सोता है इस्कूल में भी शिक्षा अच्छे से होता है कि नहीं वो भी वार्ड मुखिया चेकइन करता है जे अच्छे से होता है कि नहीं पंचायत में पढ़ाई होता है कि नहीं क्या क्या होता है कि नहीं होता है स्कूल में पैसा आता है कि नहीं फंड आता है कि नहीं कि इस्कूल का मरम्मत सुरक्षित होता है कि नहीं उसका देख रेख हो रहा है कि नहीं सचिव स्कूल में आता है कि नहीं बच्चे सबको अपना सर सबको देखता है जे शिक्षा अच्छे से देता है कि नहीं पढाई हो रहा है कि नहीं वो भी देख रेख कर रहा है अपना पंचायत के वार्ड मुखिया सब देख रेख कर रहा है अच्छे से पढाई हो रहा है कि नहीं खाना मिलता है समय से कि नहीं वो भी देख रहा है बच्चे सबको किताब मिलता है कि नहीं डरेस के पैसा नहीं आता है वो भी चेकइन होता है तो अच्छे से चेक करके देखता है कि डरेस का पैसा अकाउंट पर आया है कि नहीं तो वो भी आ जाता है तो तो सर बता देते हैं अपना अपना अकाउंट चेक कर लीजिए अकाउंट में पैसा आया हुआ है गार्जियन को बोलते हैं कि देखिए माता को बुला कर बच्चे को कहते हैं कि बुला कर लाईए मम्मी पापा को अपना अकाउंट चेक करवाइए कि पैसा आया है कि नहीं वो भी देख लिए